हमारी संस्कृति में विवाह समारोह का ताम झाम होने वाला गतिविधियाँ बहुत ही सुन्दर और आकर्षित होती है एक उसमें पूर पूर्वजों की बहुत सारी रस्में होती हैं गी रिवाज होते हैं जिन्हें रस्मों रिझ रिवाजों के हिसाब से मुहूर्त से हिसाब से किया जाता है उसमें बहुत सारी गतिबेत गतिविधियाँ होती हैं जैसे महिला संगीत है हल्दी है मेहंदी है गणेश पूजन हैं माता पूजन है बहुत सारी इस तरह की छोटी मोटी पूजाएँ जो मुहूर्त के हिसाब से की जाती है उसमें जैसे माता पूजन हैं तो उसमें माता जी को प्रसन्न करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ माता जी पूजने जाते हैं और वहाँ पर वह मतलब नाचना गाना संगीत समारोह आदि होता है और यह रीति रिवाज पीढ़ियों तक चलते जाते हैं और जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं वे भी करती और आने वाली पीढ़ियाँ ही भी करती है लेकिन आज की ऊ आज की जनरेशन को तो कुछ ज़्यादा ही इसका उत्साह रहता है कि नई नई चीज़ें इसमें और पुरानी चीज़ों को नई नई तक तरीके से कैसे किया जा सके कैसे उसे उसमें सुधार करती हैं गी और उस तरह से जगह भी देखती हेगी कि किस हिसाब से इस शादी को अच्छे से किया जा सके क्योंकि यह जीवन ज़िंदगी का रिश्ता रहता है तो उसे यादों के गुज़ारे कैसे किया जा सके